असांजे साउथ दिल्ली में हिकु त साउथ दिल्ली केंपस आहे दिल्ली विश्वविद्यालय जो पाट आहे हिन जे अलावा जेके कॉलेज आहिनि साउथ दिल्ली में उहे आहिनि आत्माराम शनातन धरम कॉलेज मोतीलाल नेहरु कॉलेज हस्तिनापुर कॉलेज गार्गी कॉलेज मेत्री कॉलेज जेएमसी कॉलेज हिन जे अलावा घणे ई प्राइवेट कॉलेज बि आहिनि हिते जेके हलदा रहंदा आहिनि ऐं तकनीकी में आटीआई आए आईआईटी आहे